اسکولوں میں عام طور سے تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں جیسے اردو ہندی انگلش ریاضی اور اس طریقے سے جیسے بچے دھیرے دھیرے اونچی کلاس میں پہونچتے ہیں ان مضامین کا لیول تھوڑا سا بڑھا دیا جاتا ہے اور اساتذہ کافی پڑھے لکھے ہوتے ہیں کوالیفائیڈ ہوتے ہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے ان کی ٹریننگ لئے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے تو کیا طریقہ اپنایا جائے یہ ان کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا چھوٹے بچوں کو جب وہ پڑھاتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو بوریت محسوس نہ اور کھیل کھیل میں ساری چیزیں سیکھ جائیں اس لئے اساتذہ پڑھے لکھے اور کوالیفائیڈ ہوتے ہیں اور ٹرینڈ ہوتے ہیں